हाँ मैं अपना बनाया हुआ खाना पसंद करती हूँ और दूसरों को भी सिखाती हूँ जैसे किसी को भी मेरा कोई खाना पसंद आता है तो वह मुझसे रेसिपी पूछते हैं तो मैं उनको बताती हूँ जैसे कि मुझे नारियल के दही बड़े बनाना बहुत पसंद है और मैं लोगों को बहुत पसंद आते हैं लोग मुझसे पूछते भी हैं ये कैसे बनते हैं तो मैं उनको सिखाती हूँ मैंने अपना उसका वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ उस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे नारियल के दही बड़े की रेसिपी बनाती हूँ वो कैसे बनता है किससे बनता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है ये सारा मैं उसमें डालती हूँ फिर उसको यूट्यूब चैनल पर डाल देती हूँ जिससे लोगों को अच्छा लगता है और वह सीखते हैं कि इसमें नारियल के दही वड़े की क्या क्या विशेषता है हम लोग उसको खा सकते हैं जैसे वह ऑयल फ्री होता है हर कोई उसको खा सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है